स्थानीय स्कूलों में प्रवेश के लिए आपको सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ आपका चाहिए रहता है उसके बाद आधार कार्ड समग्र आई डी और मम्मी पापा का भी आधार कार्ड समग्र आई डी चहिए रहता है और देना पड़ता है स्कूल मैनेजमेंट को और एक फॉर्म फिल करना पड़ता है जिसमें कि पूरे बच्चों की डिटेल्स लिखी रहती है और वो सबमिट करना पड़ता है आपको और कुछ स्कूलों में फीस के ये तो गोरमेंट स्कूल की बात हो गई लेकिन प्राइवेट स्कूलों में एक फॉर्म फिल करना पड़ता है और उसका पूरी डिटेल्स आपके पैरेंट्स को देनी पड़ती है और ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी पहले बताया समग्र आई डी आधार कार्ड और अपना बर्थ सर्टिफिकेट ये तो कंपलसरी सभी स्कूलों में लगता है और इस प्रक्रिया से आपको स्कूलों में प्रवेश मिलता है